हँ खेलै छी अपना ओतऽके खेलाड़ी छी खेलै छी सुनने होयब हाँ बता सकै छियै ने अहाँकि जानै लए चाहै छी आगे बढ़ैके खातिर कनि तऽ मेहनत करै पड़त हमहुँ इसकुले हँ हमहुँ इसकुले लेवलपर एतेक मेहनत करलियै इसकुल लेवलपर प्लस टु हाइइसकुल सुखपुरसँ पढ़लहुँ अच्छा हँ तै के बाद गाँव लेवलपर खेललियै गाँव लेवलपर तकर बाद ब्लॉक लेवलपर ओतऽसँ बढ़ैके बाद तब जिला स्तरपर गेलियै ताहिके बाद हमर कनि नाम हँ बोलु हमे देखू बैटिंग करै छियै अगर बॉलरक तऽअनुपस्थिति रहै छै तऽ हम बॉलिंग कए लेइ छी बॉलर सब नहि रहै छै तब बॉलिंग कर लै छी हँ हँ एक ओवरमे जादासँ जादा हाई स्कोर छै हमर अट्ठाइस रन हाई स्कोर

हँ एक ओवरमे जिला स्तरके बॉलरके हिसाबसँ रहै छै एहन बॉलर हार्ड रहै छै तऽ थोड़ा दिक्कत भए जाइ छै हँ ओतबा तऽ छै धन्धा अर्धशतक मारने छी हँ बोलु हँ ठीक छै तऽ सुनु ने जे इसकुलके नाम बतेलहुँ अहाँके प्लस टु हाई इसकुल सुखपुर सुपौल सुपौल जिलामे पड़ल अहाँके करणपुरके आगे कनिटा सुपौलसँ बारह किलोमीटर यऽ सुनु ने एकटा हमर चारि बजे बच्चा सबके ट्रेनिंग दै छी शाममे चारि बजेसँ अहुँ आबि जायब हँ हँ चारि बजे चारि बजेके बाद ठीक ने अच्छा अहुँके मन होयत तऽ चलि आयब ठीक छै राखू